इंडियन फिल्म्स आनी म्युजीक म्हाका खूब लायक तितून आमकां बॉलिवूड आसा आनी टॉलिवूड आसा टॉलिवूड म्हणजे सावत इंडियन फिल्म्स आनी म्युजीक आतां आपले मुवीज आनी सिरीज हांव नॅटफ्लिक्स म्हणून एक एप आसा तितूंतले पयता हांव तितूंत हांव अशें मोस्टली म्हजें इंडियन नासता म्हजे मोस्टली फॉरेन मुवीज आनी सिरीज हांव पयता जे बॉलिवुडान इंडियन ईफ तूं ईफ हांव पयता जाल्या बॉलिवुडान जे खूब अशे रेटिंग्सांचे आसा जरच हांव पोवपाक वता नाल्यार हांव पोवपाक वचना म्हजो फेवरेट एक्टर म्हणजे टायगर श्रॉफ आसा कार्तीक आर्यन आसा एकूच ना पूण खूब आसा आनी एक्ट्रेस अशें पोवपाक गेल्यार म्हाका पयलीं आलिया भट आवडटालें पूण आतां तें आवडना आतां म्हाका कट्रिना कॅफ आवडटा प्रियांका चोप्रा ही आवडटा आनी दिपिका पादुकोन आवडटा तर सो अशे फेवरेट एक अशें ना खूब सारी आसा आतां म्युज मुवीचे सॉंग्स म्हाका जिंदगी ना मिलेगी दुबारा हो ह्या मुवींतले सॉंग्स आवडटा आनी दुसरे सॉंग्स म्हाका आल्बम्स अशें आवडटा मुवींतले सॉंग्स अशें ना म्हजो फेवरेट सिंगर आसा अनुव जैन तो एक म्हणजे तो आल्बम एक सिंगल्स ह्या हितून लिस्टान येता ताचे फेवरेट सॉंग बाहडी शे हें म्हाका खूब लायक